हाँ बोलिए हाँ जी भईया बोलिए क्या काम है

हाँ कितने दिन से खराब है दस पंद्रह दिन से वैसे ही हो रहा है

कब करता

हाँ कहाँ कहाँ मैन बोर्ड कहाँ पर है हाँ दरवाज़े पर बोर्ड जहाँ पर मेन बोर्ड है वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती फ्यूज़ का तार उर टूटा होगा हम ठीक है हम आएँगे देख लेंगे और बताइए कहीं पर और दिक्कत है बोर्ड है जहाँ पर एक ही बोर्ड है कि अलग अलग है सब जगह पर हाँ इस समय लाइट उइट आ रहा है ना ठीक ठाक से

हाँ हाँ बताइए कि हाँ कितने दिन से हो गया है दस पंद्रह दिन से हो गया ना तार ऊर हिलाने पर ठीक हो जाता है या फ़िर बाद में वैसे ही हो जाता है लाइन आती है उसकी लाइन आती है फ़िर लाइन है तार में नहीं आता है फ़िर कट जाता फ़िर दिक्कत हाँ ऐसे गर्मी का दिन अभी दिन में हा हवा चलता है इससे भी ज़ोर से चलता तार उर में दिक्कत हो सकती है यह जो मैंने स्विच है वहाँ पर आकर चेक करेंगे और बोर्ड है सभी जगह पर अलग अलग है कि एक साथ है

सब जगह पर अलग अलग है सब में लाइट जा रही है कि एक ही घर में लाइट से प्रॉब्लम है एक ही जगह से हाँ हाँ तो मेने स्विच में दिक्कत है ना ठीक है ठीक है हम आएँगे तो देख लेंगे